जोंनि ओनसोलाव जागायनो हाथावना गोदान फालांगिफ्रानो जाबाय जों बर' माहारायाव जि दानानै जि फान्नानै जों जोंनि थांनानै थानायनि लामाखौ जों बोखां बोखांनानै लानो हायो जोंनि फालांगियानो जि दानानै फान्नो हानाय दाउ अमा फान्नानै फालांगि खालामनो हानाय आरो मैगं थाइगं फान्नानै जों जोंनि खामानिखौ जों जागायनो हायो जोंनि जागायनायनि गेजेरजोंनो जों जोंनि लामाखौ बोस्रां लांनो हायो बे फालांगिनि गेजेरजोंनो जों मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जि जोम लानानै दाउ अमा बोरमा फिसिनानैब्लाबो जों जोंनि थांनानै थानायनि लामाखौ जों जागायलांनो हायो फालांगिखौ खालामलांनो हायो बे फालांगिनि गेजेरजोंनो जों थांनानै थानायनि लामाखौ मोननो हायो बे फालांगिजोंनो जों थांनानै थानायनि लामाखौ सोरां खालामलांनो हायो आरो सात जोनोम जों थांनानै थानो हागोन बेनि थाखाय जों फालांगिया जागायनाया गोनां